जय झूलेलाल दादी दादी हा दादी मां ॾहों ईयर पास कयो आहे ऐं मुंहिंजी हिनमें चौरासी टका मार्कूं आयूं आहिनि त मां अॻियां कहिड़ा कहिड़ा कोर्स खणी सघां थो पियो तव्हां ज़रा हुन ते पंहिंजी विषय ते भुगियूं ॿुधाए सघंदा

मां हिन में ए सी एस स्कूल मां उल्हास नगर में उल्हास नगर में मां मां बिल्कुलु अॻि में अनॼाणु आहियां हीअं कुझु वधीक वधीक ॼाण कोन्हे को हिन करे मां तव्हां खां पुछा पियो त मां अॻियां छा कयां हिते

हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु

बिल्कुलु पर मूंखे साईंस में थोरो इएं इंट्रैस्ट थोरो घटि थो लगे पियो छो रूची घटि आहे मुंहिंजी साईंस में भई चयो साईंस जेको आहे ईअं लॻंदो आहे भई सबजेक्ट जेको आहे तमामु ॿई उनो सबजेक्ट आहे पर मां साईंस खे छॾे करे मां सोचियां थो भई जे अगरि आर्टस में या कॉमर्स में हीअं कुझु एजुकेशन लाइ मूंखे मिली सघे थो छा या अॻियां हली करे मां पोइ टीचर थियां

बराबरि अच्छा न मां उहो बि चवंदो आहियां भाई छाकाणि मूंखे घर जी बि जवाबदारियूं आहिनि त मां चवंदो भाई जेतिरो अॻियां वेझो मिले वधीक सुठो जे उल्हास नगर हा उल्हास नगर में कोई कॉलेज हुजे त मूंखे सर्च कंदा की मां कहिड़े कॉलेज में आहियां उल्हास नगर में किथे एडमिशन वठां अच्छाअच्छा

अच्छा

अच्छा अच्छा मां आर्टस खणा त पोइ मां अॻियां हली करे टीचर जो कोर्स हीउ करे सघां थो पियो हा हा दादी महिरबानी तव्हांजी तव्हां मूंखे जेका इहा पंहिंजी राय ॾिनी हुन लाइ तव्हां जा तमामु शुकराना जय झूलेलाल बिल्कुलु बिल्कुलु मां तव्हांखे बिल्कुलु यादि कन्दुमि